डांस नृतु सदियुनि सां हली रहियो आहे हीअं संस्कृतिअ जो हिकु अहम हिसो आहे डांस माण्हुनि खे माण्हुनि सां जोड़ंदो आहे हुननि खे हुननि जी संस्कृतिअ सां जोड़ंदो आहे ऐं पीढ़ी दर पीढ़ीअ खे अॻियां वधाईंदो रहंदो आहे ऐं इतिहास ऐं संस्कृति खे दर्शाईंदो आहे हिन करे डांस ग्रामीन समुदाय में इलाही महत्वपूर्ण हिसो आहे डांस अलॻि अलॻि प्रकार जा हूंदा आहिनि जेका तव्हां ॾिसंदा त जीअं आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में लंबाड़ी आहे पंजाब में भांॻड़ा मणिपुर में पूंग उत्तर प्रदेश में कंजरी महाराष्ट्र में लावणी हीअं अलॻि अलॻि टाइप जा नृत डांस हूंदा आहिनि ॿियों त चइजे त डांस जा ॿिया घणेई प्रकार हूंदा आहिनि अॼुकल्ह जी जनरेशन जे हिसाब सां डांस में हिप हॉप अची थो वञे कंटैम्पररी अची थो वञे भरतनाट्टयम आहे कुचिपुड़ियो आहे ऐं डांस जो डांस सभिनिनि सभिनिनि राज्यनि जे अलॻि अलॻि डांस जा अलॻि अलॻि मूल्य सेखारींदा आहिनि जेको माण्हू हुनखे हिकु ॿिए सां जोड़े रखंदो आहे